آپ نے جو ہمیں ناول بھیجی ہے نا ابو یحیٰ کی وہ بہت ہی اچھی ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیفٹی سے میرے پاس بھیجی شکریہ